जोंनि साखाथिआव बिजाब बाख्रिफोरथ' बारा गैया

नाथाय दिनै फरायसालि फायसालिमाफोराव बिजाब बाख्रिफोर दङ आं जोंनि बिजाब बाख्रिआव ख खौरां बिलाइआ बिदिनो थायो जों थांनानै फराय हैनो मोनो आरो गोदोनिफ्राय आवथिनानै दोनबोनाय खौरां बिलाइफोरखौबो जों थानानै फरायहैनो हायो आरो खौरां बिलायफोरा दिनै जोंनि बाज बिजाब बाख्रिआवल' नङा अदेबानि जोंनि थाग्रा खुलिफ्रावबो होफैयो नाथाय बिजाब बाख्रिआव थांनानै फराय हैनाया आंनि थाखाय साबसिन मानो होननानै बुङोब्ला फरायनायनि मोनसे माहल थायो आरो जोङो बिजाब बाख्रिआव थांनानै जोंनि खौरां बिलायफोरखौ फराय हैयोब्ला जोङो साबसिननै बुजिनो हायो आरो गोथौयै सिनावबो बुजिनो हायो दिनै जोंनि गामि ओनसोलाफोराव एबा टाउन ओनसोलफोराव बियो बिजाब बाख्रिफोरा एसेबां नांगौ बायदियै देब्लाब जायाखै जौगाथायखौ हमनो मोनाखै थेवब्लाबो दिनै जोंनि फरायसालि एबा आरो फरायसालिमाफ्राव जाखिनि दङ बेयावनो जों जोंनि खौरां बिलायफोरखौ फरायनानै लाहैनो हायो